स्कूलों में हिंदी इंग्लिश मेथ साइंस सोशल साइंस आदि विषय पढ़ाए जाते हैं और जो प्राथमिक शिक्ष शिक्षा होती है उसमें बच्चों को बुनियादी बातें बताईं जाती हैं और बुनियादी शिक्षा भी उसे कह कहते हैं जैसे कि आ से अल्फाबेट्स उसमें बताए जाएंगे और पेड़ पौधों या दूसरे जो विज़वल थिंग्स है उनको दिखा कर एक एनवायरमेंट की भी नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है पहले तो शिक्षकों का जो एजुकेशन लेवल था वो कम्पैरटिव्ली थोड़ा सा निराशाजनक रहा लेकिन अभी जब सी टेट टेट जैसे एलिजिबिलिटी टेस्ट आ गए है उससे शिक्षकों की गुणवत्ता ठीक हो गई है और काफ़ी है वो